ہاں ہمارے پچھلے زمانے میں بہت ہی واقعہ ہوا کرتے تھے ہمارے یہاں بہت ہی اچھی اچھی چیز بھی ہے ہسٹریکل چیز بھی ہے جیسے کہ ہم سب ہم سب اچھے اچھے ہسٹریکل چیز بھی ہے ہمارے یہاں موجود جیسے کہ آگرہ ہو گیا آگرہ ہو گیا قطب مینار ہو گیا لال قلعہ ہو گیا یہ سب ہسٹریکل چیز ہے بٹ ہمارے یہاں بھی ہسٹریکل چیز ہوتی تھی بہت ہی واقعہ ہوا کرتے تھے اور ہم لوگ بھی اس میں دلچسپی رکھتے تھے سنتے بھی تھے اور اس میں اچھا بھی لگتا ہے اس میں ہسٹری کی بات ہوتی ہے جو پوروج جو ہم تھے بھی نہیں تب بھی وہ بات ہو رہی ہے یہ سب سننے کے بعد اس کے بارے میں جانکاڑی ہوتی ہے فر واقعہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اچھا محسوس ہوتا ہے کہ میرے یہاں بھی یہ یہ سب چیز ہوا کرتے تھے اور ہمیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پہ بھی اچھے اچھے چیز ہوتے ہیں اور ہوا کرتے بھی تھے